जी आं जि'यां हून असें घर इक कुत्ता रक्खे दा मेरे जेह्ड़े न प्यौकियें न अस न उद्धर दे न ग्रांऽ रियासी दे रौंह्ने आह्ले आं ते असें उधर बी बड़े सारे घर डंगर रक्खे दे असें गमां शमां रक्खी दियां गौआं होई गेआ मज्जां होई गेइयां ते कुत्ते बी रक्खे दे असें मतलब कि कुत्ता इक जेह्ड़ा न मतलव कि ओह् ओह्दी आवाज साढे कन्नें च पौंदी रौंह्दी इ'यां लगदा नेईं साढ़े कोल कोई ऐ ऐ कुदै जेल्ले ओह् नेईं भौंकदा नेईं असें ओह्दी आवाज सनोचदी ते अस मतलब कि इ'यां लगदा कि कोई ऐ निं ऐ साढ़े घर ओह् इक साढ़ी फैमिली दा बंदा बनी गेदा साढ़ी मतलब की इ'यां लगदा साढ़ा परिवार ऐ ओह्

फेर ते ओह् ठीक होई गेआ मतलब कि इ'यां जि'यां पूरा साढ़ी परिवार दा हिस्सा ऐ न इ'यां गै बिल्कुल मतलब अस ओह्दी देखरेख करनेआं ते होर गाइयां शाइयां मज्जां उ'नें ई घाऽ पाना बाड़ी जाना ते घाऽ लेआना बड्ढियै उ'नें ई घाऽ पाना पानी पलैना सवेरे शामी दपैह्री बस इ'यो ते घाऽ शाऽ बड्ढियै लेआना उ'नें ई देना